योग प्राणायाममे कपालभाती जे अछि ओइसँ अहाँके शरीर पूर्ण रूपसँ लचिला रहत सङ्गे ओइमे सँ ओइमे सँ अथी अपन जे इम्यूनिटी यानि ताकत बढ़ेबामे सेहो मदति भेटत